जय झूलेलाल दादी छा थींदो आहे केॾीमहिल छा थींदो आहे ॾाढी बारिश अची वेंदी आहे कुझु केॾीमहिल बिजलीअ जा खंबा वंबा खॾिजंदा आहिनि खुटजंदा आहिनि त ओॾीमहिल खॾा खुडजंदा आहिनि त रोड असुल ई ख़राबु थी वेंदा आहिनि असांजो अंदरु कॉट्रेक्ट सुठो ई हा दादी जेको बि थियो आहे असां वेठा आहियूं पाण ई तव्हांखे सभु कुझु सुठो थी मिलंदो पर केॾीमहिल छा हूंदो आहे साम्हूं खां कॉट्र्क्ट भाई हा असां जिन हा हा दादी जेॾीमहिल असां ठाहियो हो ओॾीमहिल सभु सुठो ई हुयो ॾाढो सुठो ई मेटेरियल असां यूस कयो आहे भले तव्हां ॿिए हंधि बि ॾिसी असांजा ॿिया हंधि बि कॉट्रेक्ट अथव तव्हां उते ॾिसो असांजो कहिड़ो मेटेरियल आहे कॾहिं क कोई कंहिंजी शिकायत न आई आहे तव्हां ॾिसो तव्हांखे वरी थी मिलंदो हा हा दादी मां सभु समुझां थी तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु ब तव्हांजी जेका शिकायत आहे हू वाजिबी आहे तंहिं हूंदे बि असां अॻिते ख़्यालु रखंदासीं टेंशन न कयो तव्हां तव्हांखे रिपेयर थी मिलंदो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु जेको बि हूंदो तव्हांजी असां लिखी था रखूं कंपलेंट टें टेंशन न कयो तव्हां सॼो तव्हांखे रोड वरी खां सॼो रिपेर थी मिलंदो हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां टेंशन ई न कयो तव्हां अॻिते असांजो जेको बि कॉट्रेक्ट हूंदो असां हिकदमि सुठे नमूने ध्यानु ॾींदासीं ठेकेदारनि खे बि अॻिते खां थोरो स्ट्रिक असां क़दम खणंदासीं हां

ॿियो ॿियो कोई शिकायत